मां इंडियन आइडल ॾिसंदो आहियां ॾिसंदो कॾहिं कॾहिं आहियां बाक़ी उनजो हिकिड़ो जेको हुयो अभिजीत रॉय हिकिड़ो हुनजी आवाज़ सुठी लॻी हुई हो बि इलाही टाइम थी वियो इलाही समय थी वियो उनखे बि ऐं हुनखे ॾिसी करे ऐं वधीक वेंदो आहियां मां मंदिरनि में भॼन वारा जेके असांजा अ गायक हूंदा आहिनि असांजा मंडलीअ जा उनसां साण गाईंदो आहियां उन्हनि खां पंहिंजी जेकी ग़लती थींदी आहे काई भुल थींदी आहे त उहे वरी मुंहिंजी सिधी कंदा आहिनि त मां हीअ इंडियन आइडल थोरो घटि ॾिसंदो आहियां मंदिरनि में जो लाल जा भॼन थिया पल्लव थिया इहो पाईंदो आहियां मां ऐं हिकिड़ा तव्हांजे महाराष्ट्र जा एमपीअ जा ईंदा आहिनि इहे गायक उन्हनि जूं ॾिसंदो आहियां यूट्यूब ते मां पंहिंजो उनजा ॾाढा मस्तु लॻंदा आहिनि ईअं हिकिड़ो भॼन आहे जो हथ मथे करे जंहिंखे झूलण कयो माला माल हूअ हथ मथे करे उहो गायक आहे उहो ॾाढो बढ़िया गायक आहे इलाही आहिनि ईअं त नाला त हाणे यादि बि कोन्हनि के हुनजो मां वधीक ॿुधंदो आहियां